हम बहुत से बिस्किट बनाते हैं जैसे कि चाउमीन मैगी पास्ता चाऊमीन बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए चौमिन बनाने के लिए पहले चाऊमीन को उबाला जाता है फिर उसके बाद उसको छान के रख लेते हैं फिर उसके बाद टमाटर काटना चाहिए फिर पालक कश्मीरी शिमला मिर्च फिर उसके बाद उसके तेल दो तीन मिनट गर्म करें तेल गर्म करने के बाद उसमें जीरा और मिर्च डालते हैं उसमें प्याज कटा हुआ और टमाटर और पत्ता गोभी जो काट के लाते हैं और शिमला मिर्च और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो उसमें उसको वो ऐड कर सकते हैं फिर उसके बाद चाऊमीन को उसमें मिला के अच्छे से भून दें आपका चोमिंग तैयार हो जाएगा उसके बाद चोमिंग नूडल्स बनाने के लिए जो हम लोग बोलते हैं मैगी मैगी बनाने के लिए मैगी को पहले उसको भी उबालते हैं फिर उसके बाद अपनी मनपसंद की सब्जी डालते हैं फिर इसके बाद उसको बना मिला लेते हैं अच्छे से या भुन देंगे वो भी तैयार हो जाता है पास्ता बनाने के लिए हम पास्ता को पहले उबालते हैं उसके बाद उसको उबाल के निकाल लेते है बाहर फिर पास्ता के लिए पास्ता के लिए हम तेल गरम करते है तेल गरम करने के बाद जीरा नमक जीरा उरा ये सब डालते हैं उसके बाद जो भी हमें हरी सब्जी खानी होती है उसमें उसमें डाल सकते हैं फिर उसके बाद उसको